आतां शेतकार आसता तो शेती करता शेत करूंक शेत करूंक कर्ज काडटा तो कर्ज काडटा आपलें शेत बरें पिकतलें बरें जातलें आपूण हफते फेडतलो म्हणान तो कर्ज काडटा पूण एक एक दीस असो येता की पावसाक लागोन लागना कोणा शेत पिड्ड्यार जाता केन्ना केन्ना पावस चड लागलो जाल्यार पिड्ड्यार जाता केन्ना वारो लागता केन्ना वो पिकच येयना तेंका कीड लागता कितें दुयेंस जाता तशें जाता एक एक फावटी आणी कितें तरी जाता तशें जावन सगळें तें हें जाता आं शेतां पिड्ड्यार जाता आनी लोक कर्ज काडटा ते कर्जचे हफ्ते फेडूंक तेंच्या कडेन पयशे नासता पयशे नासता म्हणोन ते लोक किदें करता थोडे थोडे हफते तर फारीक जायनाच म्हणोन आतां शेतां ते पिकयना म्हणून थोडे लोक तुका जीव दिता पूण जीव दिवन कितें फायदो आहा कांय फायदो ना कित्याक एकल्याचो जीव वयता आनी तेजे फॅमिलीकय तेचो आदार ना जाता असो केलें जाल्यार तशें कशें जातलें म्हणोन अशें गव्हर्मेंटान जाता तितलो तेंकां हेल्प करचो शेतकऱ्यांक जाता तितले हॅल्प केलें जाल्यार शेतकरी अशें जिवय दिवंक पावचे ना आनी आपली शेतीय करुचे बंद करचें ना कित्याक केन्ना केन्ना शेती कमी जाता लागना शेतींत कांयच मेळना तेका लागून गवर्नमेंटान हेल्प केलें जाल्यार तेंकां एक आदार सो दिसता म्हणोन ते जीव बी दिवपा जावं फॅमिलीकय कितें वीश बी घालून थोडे थोडे लोक मारता तशें करपा पावपा ना म्हणून गवर्मेंटान मातशें तेंची काकळूट करची